डांस भावनाउनि जो मेल डांस भावनाइनि जो मेल आहे डांस जज़्बा एकठा थी वेंदा आहिनि दिलि में ख़ुशी प्यार अच अची इज़िहार जी भावना जनमे थी डांस हिकु दूसरे खे हिकु ॿिए खे सम्झण में मदद करे थो ऐं डांस हर एक भावना खे आज़ादु करे थो सचु पुछो त दिलि सां दिलि जो संवाद आयो डांस डांस न केवल हरकत बल्कि सभु दिलियुनि जी गहराई में उथण वारी भावना या मिलन आहे डांस माण्हुनि खे जोड़े थो ऐं भावनाउनि अधिव्यक्त करे हिकु सुंदर माध्यम ठही वेंदो आहे डांस करण सां माण्हू ख़ुशि थिए थो ख़ुशी मिले थी हिकु ॿिए जी जज़बाति खे माण्हू सम्झे थो ऐं ख़ुशी मिले थी हुन सां डांस हिकु ॿिए जुड़ण डांस जे ज़रिए ऐं मज़बूत थींदी आहे चाहे ख़ुशी हुजे चाहे ग़मु चाहे उमंग हुजे नित हर एक भावना जे आज़ादु करे थो